ट्रॅकींग हाजी आवड म्हाका ल्हानपणा पासून खूप आसा ल्हानपणा पासून आजून पर्यन हांवें खुबशे ट्रॅक केल्ले आसा जेन्ना आमी फ्रँड्स ट्रॅक प्लॅन करता तेन्ना आमी एक वटेन बसून एक प्लॅन करता आनी पयली म्हणजे आमी जेवणाचेर चर्चा करता किदें जेवणाक किदें किदें व्हरपाचें आनी किदें किदें व्हरपाचें ना तें सो ताज्या खातीर आमकां खुबशे उदकाचे पदार्थ व्हरपाक पडटा जेतुकीन आमकां खूब आ आमची बॉडी हायड्रेटेड रावंक शकता तसले पदार्थ आमी व्हरता आनी हल्केशें खावपाक जशें की काजू बियो भिकणाची चिकी मागीर हल्कें जेवण जशें की सॅण्डवीच बीन आनी फ्रुट्स आमी व्हरता जशें की केळीं आपोल मागीर मोसंबी असले आमी पदार्थ व्हरता आनी मागीर तेजी तयारी आमी ट्रॅकाची तयारी आमी एक तीन चार दीस पयलींच सुरू करता जेणेकीन आमकां ट्रॅका दिसा किदें प्रॉब्लम येवपा जायना म्हुणून सो आमी एक बॅगपॅक रॅडी करता जेतूंत आमी शूज घालता जे आमी जे आमकां ट्रॅकाक यूज जात यूज जातले तसले रोप व्हरता खंय आमकां गरज बीन पडली जाल्यार फश्ट एड कीट समज किदें हातीक पांयाक बीन लागलें कोणाक बीन जाल्या ताज्या खातीर आमकां एमजंसी एक कीट व्हरता आमी आनी एक वॉकींग स्टीक व्हरता समज ट्रॅक मातसो चड डिफिकळ्ट आ जाल्यार ते चडपाक बीन आमकां हें पडटली तशी आनी एक कॅप व्हरता जेनेकीन आमकां वोत चड लागपा नाका म्हुणून मागीर आमी डेली एक्ससायज सुरू करता जेतून आमी स्ट्रॅचींग करता वॉकींग करता मागीर त्या दिसांनीच आमी खूब उदक पिवपा स्टार्ट करता एके आमचे बॉडीक तेजी संवय जावपाची आसता उदक पिवपाची गी ट्रॅका दिसा आमकां खूब उदक पिवं जातलें आनी ताजो आमकां त्रास जावपा नाका म्हुणू आमी तें पयलींच सुरू करता आनी वेळेर न्हिदपाचो हो खूब म्हत्वाचो भाग आसा देकी जर आमची झेम सारकी कम्प्लीट जायना जाल्या आमकां ताजो त्रास जावं शकता ट्रॅका दिसा